ہمارے علاقے میں بہت سارے قدرتی وسائل ایسے ہیں جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ عام طور پر جب بات قدرتی وسائل کی کی جاتی ہے تو اس میں مٹی کے برتن بنانے کا کام ہوتا ہے یا پھر لوہا پیتل تامبا اس طرح کے کام میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ قدرتی وسائل کے ذریعے سے ہی کارآمد ہوتے ہیں اور اس کو وہ لوگ اتنا اس پر محنت کرتے ہیں اتنی زیادہ اس کام پر کوششیں کرتے ہیں جو ایک کاروباری سرگرمیوں او سرگرمی بن جاتی ہے اور یہ کاروباری سرگرمی ان کے لیے بہترین این ثابت ہوتی ہے اس وقت جب وہ اس کے ذریعے سے اپنی معاشی حالت بہتر بناتے ہیں جب کہ وہ قدرتی وسائل ہوتا ہے اور اس سے وہ بہت سارا اضافہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ملتی ہیں بہت سارا آ ہنر اور تجربہ بھی وہ اس سے حاصل کرتے ہیں